मामोन मामोन ए गायनायाथ' गायदोंमोनहाय आगै मोजांखौनो माइखौलाय गायनायालाय दा दिनै अखा बार फैनानै दिनै अखा बारावबा माबोरै गबोखो माब्रैबा मा जाखो दालाय गायना मोजां गायनानै मोजां गायनानै खामानिखौ मावनाय बिदिसो मोन्दोंमोनहाय दा एसेबां मानसि बुर्जा गायनायालाय सोरनियाबा मा जाखो सोरनियाबा माबायदि माब्रै गायखो दा गायनायाथ' गायदोंमोनहाय आगै मोजांखौनो होनबा दा खामानिया मोजां जायासै नालाय आं माबायदि माब्रै माब्रैबा गायफ्लांखो दा गायनायनि गेजेरजोंबाबो आंखौ माबा होदो आरो रैखा होदो निमाहा होदो ए आगै सानसेखौ मावनायालाय खामानिखौनो मावनाय बिदि गावहा मोजां मावनाय बिदि मोनबाय मावबाबो मोजां जायासै बेखौलाय मा खालामनोसै आंलाय एह मावनायाथ' मावदोंमोन बार अखा फैनायावथ' गेसेङा जादों गुबुननि लोगोआव गेसेंनि लोगो जेबो नंला दा बार अखा फैनानै गुबुंनायखौलाय जोंलाय मा खामनोसै ए बेबार खनसेखौ देग्लाय बोसोरसेखौ बिदिनो गायबाय नायबाय फैगोन बोसोरनिफ्राय आरो मोजां मावनांसिगोनहाय आगै खामानिखौलाय

हाजिरा मावना जाग्रा नालाय आगै खामानिखौलाय मोजां मावनाय बिदि मोनो दा आरो मोजां मावबाबो नोंनिखौल' माव नोंनिखौल' मावनायनि उनाव बयनिखौबो मावनांगौ होनना जोंनिया खामला मावनाया होसो खाना मावो आगै बेखौ देह फैगोन बोसोरनिफ्राय मोजां गायसिगोन दे आगै फैगोन बोसोरनिफ्राय मोजां गायनोसैहाय दे मोजां गायनोसै आंबो बैसोआबो थांबाय मेगनाबो नुला नालाय माइ गायनायखौ देह आं बेखौ आगै नोंनियाव माबा बिबाय आंखौ माफ होदो आरो नों देह जाबाय

देह दोन्दोलाय आगै दोन्दो आं निजियानो माबा बिबाय नालाय माफ बिबाय नालाय दोनखादो जागोन दे फैगोन बोसोराव मोजां गायसिगोन देह दोन ना गाज्रि मोननाङा